ओय मा खबर जालायखो दाथ' मोजाङानो जाबायहाय जायगाफ्रा गासिबो सोलाय जोब्बायानो आरो रेसफ्रानो गासैबो सोलाय जोब्बाय दाथ' औ दाथ' साबसिन जाबाय दाथ' सोलायबाययानो आरो मेर्ला गारि जाबाय दाथ' जेन'बा उयिंगार दं थेम्फु दं मिजिक दं बास गिदिरबो दं बे बायदि आरो गासिबो सोलायजोबबाय दाथ' औ दाथ' मोजां जाजोबबायथ' आरो दाथ' जेनबा लामा गेजेरफ्राव जेन'बा गामि गेजेरफ्रावबोथ' बिदिनो थायेल्स होजोबबाय दा बिदिनो होजोबनाय जाजोबाय आरो खासा लामाथ' गैला औ औ औ औ दा मोजां जाजोब्बाय औ सोलायबाय आरो हाबाब थाबाय बायनानैनो हाथायफोरखौनो खम गोजान गोजान जाहैनांगौमोन हाय गोदो दाथ' गारि मथरनि जेबो सिन्थायानो गैला नांब्रबगौबानो गोसो जाबानो थांब्रब जाबाय औ औ दाना थाबाय नांलाना

औ जाबाय औ नै जोंहा मालाबा बेराय हैनिहाय फै बे लबार बागान साहा बागान खाथिया फख्रि नायला बायसैबाल फैदो गिदिर जाथारबायहाय जि हाब गिदिर दोनदोंमोन हाब बायदिसिना ना दोन्थारदोंहाय खमनखार दं ब्रिखेद दं गिदिरथार फुख्रिया फै औ फख्रियाबो गिदिरथार लबार बागानाबो गिदिरथार साहाबागानाबो गिदिर जाथारबाय हाय नों फैबा बेरायबाय थानोसो लुगैगोनथ' आरो औ औ मा बाराव फैनो नोंलाय रबिबार बारायाव फै रबिबार बारायाव बेरायनो मोजां जायो औ